अ हेल्ल' अ काजिरङायाव थांनो होन्नाया औ औ थांनायानोथ' दा जानुवारीनि दुइ थारिखफोराव थांसै खोमा जानो एक थारिखद्रायावबो गारि भारायानोथ' विंगार लांनोसै गंसे विंगार लांनोसै ओमफ्राय नोंस्रा फेमेलिफोरखौ लादो जोंहाबो फेमेलिफोरखौ लानोसै ओमफ्राय बिदिनो खाथिनि सोरबाफोर लोगोफोर थाङोबा बिसोरखौ लानोसै गारियाथ' भाराखौ थांनाय फैनाय पास हाजारसो लागोन बिदि होनदों काजिरङासिम

दुइ थारिख नङाबाबो सारि थारिख फास थारिखबाबो जायो दुइ थारिखआव बांद्राय भिर जायो ना खाना जानाय मा जानाय मानसिफोरा बांद्राय जायो ओंखायनो ओमफ्राय इसे उनावबाबो जायो बांद्राय भिरबाथाय बायो ना होंगो दोंगो होंगो दोंगो सुखुआ मोजां मोना माथो काजिरङा मा मा नुयो बेफोरखौनो नायहैनोसै ओमफ्राय भाजा भुजा ओजोंहाय संहैनो मोनगोन ना मोना बा संखानानैसो लांनांगोन खोमा ओंख्रि ओंखाम संखानानैसो लांनांगोन खोमा अमा बेदरफोर बायनोसै अमा बेदर मिथिया भितोरफोराव हाबनो होगोन ना होआ अमा बेदरफोर दुइ केजिफोर ओमफ्राय बिदिनो मा होनो ओंखामफोर दालिफोर भाजाफोर इसे इसे एवना लांनोसै ने

दे थांनायनि दिन खाथि सफैबाथाय रायज्लाय बावसिगोन ने खनसेसो माबाबाथाय थांनोसै बाथाय ज' ओं रायज्लाय फिनबावनोसै ने ओं ओं दिनैसो बाइस थारिख

दे होनबा दोन्थ'दो नायहैफेराखै थांफेराखै दे होनबा जाथ'बाय दोन्थ'नोसै उनाव रायज्लायसिगोन